मां रिया केवलानी ॻाल्हायां थी हाणे छोकिरे छोकिरीअ जो फ़रकु बिल्कुलु मिटजी वियो आहे अॻिए माउ ॾींहंनि सां थींदी हुई त चैक थींदो हुयो छोकिरो आहे की छोकिरी जे छोकिरी हुजे त अबॉर्शन कराइ छॾींदा हुया हाणे इहा प्रथा बंदि थी वई आहे ॿियो कंदा हुया नंढपिण में शादी छोकिरीअ जी नंढपिण में शादी थियण खां पोइ छोकिरी विधवा थी वञे त ॿी शादी न करणु ॾींदा हुआ हाणे इहा प्रथा बि बंदि थी वई आहे ॿियो अॻिए छोकिरिन खे पढ़ाईंदा बि न हुया छोकिरे छोकिरीअ खे पढ़ाइण जी पी अ पढ़ाइण जी इच्छ न ॾींद परमीशन न ॾींदा हुआ छोकिरीअ खे पढ़ण पढ़ाइण न चाहींदा हुया ऐं छोकिरे खे पढ़ाईंदा हुया हाणे छोकिरो हुजे या छोकिरी पढ़ो जेतिरो पढ़नो अथव पढ़ो इन खां सवाइ जेको लेडीज़ तकलीफ़ थींदी आहे चवंदा आहिनि पंज ॾींहं मंदर में न वञो रंधिणे में न वञो घर खां न निकिरो इन लाइ हाणे इहा प्रथा बि थोरी घटिजी वई आहे छोकिरे छोकिरीअ में हाणे कुझु फ़रकु न रहियो आहे हिकदमि ॿई फिरी आहिनि अॻिए खां छोकिरिन खां वधीक हाणे छोकिरन खां वधीक छोकिरिन खे थी अहमियतु ॾिॼे जय झूलेलाल